आएल

हँ आमसब छै उँ मालदहमे तऽ हमरा लग तीन चारि भेराइटी छै तब एगो छै कलकतिआ मालदह सफेद मालदह ताहिके बाद भऽ गेल अहाँके लोकल मालदह एगो छै एगो छै दुधिआ मालदह माल छिए एक सओ अस्सी एगो सफेद मालदह तऽ छै सओ रुपैआ एक सओ रुपैआ बुझलिए आओर कलकतिआ जे होइ छै एकर दाम छिए अस्सी रुपैआ कलकतिआ मालदहके बुझलिए आम आम कोन कहलिए नेँङ्गरा मालदह जकरा हमसब कहै छिए मतलब लोकल मालदह अँ हँ तऽ लोकलो मालदहके अस्सीसँ कम नहि छै लेकिन अँ छै बिजुओ लेकिन बिज्जू जे छै ने से अहाँके लगभगेमे पड़त पचाससँ कममे ओकरो नहि छै बिज्जुओके एहि दुआरे तऽ हम इएह कहब जे जेहन जेहन आम छै सत्तरि एगो कि कहै छै ओकरा फैजली ई सब जे होइ छै ने फेर किसनभोग भेलै एकरोसबके जेहन आम लेबै ने तेहन रेट लागतै लेकिन एखन सबसँ बढ़िआँमे वएह अइ सफेदे मालदह अँ हुआँ तऽ अथिओ छै ओ जे होइ छै ने अँचारवला तऽ ओहो छै बुझलिए फेर अँचारोवला एखन चालिससँ कममे नहि छै ठीक हइ हँ लेकिन हम वएह कहब जे अएबै ने तऽ कनि अपन देखि लेबै अपना नजरिसँ तब ओहि हिसाबसँ अपन रेटो हम कोनो गलत नहि लगाएब हमरालग आम खराब नहि रहै छै तऽ रेट भी लागै छै कनि रेट तेट लागै छै हर बार हँ कोना नहि छै रेट तऽ कनि बुझाइ छै जे ज्यादे लै छै लेकिन लेकिन कोनो समान लेबै दाम तऽ तेहने लागतै हम वएह कहब ओ रेट ठीक छै तऽ बात कऽ बात करू दोकानेपर छिए हम ठीके छै ठीक